जी सर मैं राहुल बात कर रहा हूँ जबलपुर से कस्टमर हूँ सर आप से मैं आपके यहाँ चिराग़ टिफिन सेंटर है राइस उद्योगपति बात हो रही है आप से सही सही फ़ोन लगाया है ना मैंने सर जी सर मैं आपको कुछ ऑर्डर देना चाहता हूँ आपके यहाँ से हाँ तो पहले सर जानकारी लेंगे कि आपके पास क्या क्या सुविधाएँ हैं तो मुझे जानकारी में मिला है आप सभी खाद्य पदार्थ बनाते हैं हाँ और हाँ ऑल हो गए डोसा इडली चावल फ्राईड है अच्छा यह सारी चीज़ें आप बनाते हैं सर पर मैं अभी लाश्ट टाइम आपके पास से ले कर गया था मेरे को थोड़ा जानकारी में आया है कि आपके जो चावल की जो क्वालिटी है है ना वो थोड़ा सही नहीं है इसमें थोड़ा जी

सर कोई दिक़्क़त नहीं है हम बिल्कुल आएँगे हम बिल्कुल इच्छुक हैं आपके पास आने के पर थोड़ा जी पर पिछली बार का सर थोड़ा मेरी जानकारी में आया लोगों ने भी बताया और मेरा ख़ुद यह अनुभव हुआ कि थोड़ा इस चावल की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी ख़राब थी सर जी जी वह थोड़ा आया हो गया होगा सर जी सर जी सर जी क्या क्या मिल जाएगा सर यह एक सौ एक रुपये में अच्छा जी सर बिल्कुल जी सर जी सर हाँ सर बिलकुल यदि मेरे को पसंद आया तो सर मेरा पूरा टिफ़िन सेंटर है हमारे पास और भी अलग कस्टमर हैं हमारी चेन बहुत बड़ी है यह आप सही रेट लगा दें और सही कीमत पर सही क्वालिटी दे दें हाँ मैं जबलपुर से हूँ सर आपका बहुत नाम सुना है सर अच्छा बहुत नाम सुना है सर आपका इसलिए आपको कॉल किया एक मित्र से आपका नंबर मिला था सर

अच्छा हाँ जी बढ़िया सर आते हैं हम आप कब आ सकते हैं सर थोड़ी जानकारी देंगे कभी भी अच्छा मतलब आप सुबह से रात तक अवेलेबल हैं चलिए ठीक है सर अब तो हमारा जल्दी मिलना होगा मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ तो फिर मैं आप से बात करता हूँ है ना जी क्या एक सौ एक रुपये आपने बताया ना सर चलिए मैं अपना साथी भाइयों से भी बात कर के आपको जल्द से जल्द बताता हूँ सर ठीक है सर धन्यवाद जी